खेती करऽके लेल विभिन्न तरहके संसाधन के रूपमे उपयोग कयल जाइत छै जेना ट्रेक्टर अभी कित्रिम रूपसे समय बचावके लेल किसानके तऽ पोकिट पर बजट बढ़ि जाइत छै लेकिन समय से हुनका सभचीज प्राप्त भऽ जाइत छनि जेना पहिने खेती करऽ के लेल हल बैलके उपयोग होइत छलैया किसान हल चलबैत चलबैत दिनभरमे जतेक खेती करैत छलै एखन ट्रेक्टर कुछ ही समयमे ओकरा सम्पादित कऽ दय छै टरेक्टर से खेत जोता जाइत टरेक्टर से खेतमे गेहूँ धान के कटनी भी भऽ जाइया समय से कटनीके बाद ओकरा दौनि भी ढङ्ग से कराएल जाइत छै दौनिके बाद यदि धानके उत्पादन भऽ चुकल तऽ ओकरा कुटाइ भी कयल जा सकैत छै कुटाइके बाद यदि सञ्चय कयल जाय तऽ ओकरो लेल दूर दराजके खेती होइ तऽ ओहि ट्रेक्टरके ट्रॉली पर उठाकऽ हम अपना घर तक ओकरा गोदाम तक भी पहुँचा सकैत छियै ओहिके बाद किसान हल से भी खेती करैत छथि हलमे बैलके जरूरत पड़ैत छै बैलके साथ लकड़ीके हल के भी व्यवस्था छै हल भी चलाबऽ के लेल दुटा बैलके जरूरत पड़ैत छै ओहिके बाद कुदालिसँ लोग अपना खेतके आरी कोना जे खेतके साइड साइड बगल बऽ मे जे बचल होइत छथि हुनकर जमीन ओकरा कोदालिसँ मिट्टी फेक कऽ बाहर कऽ दय छथि बाहर मने फे खेतके अन्दर ओकरा पहिले ताकि बगलमे ऊँचा नहि रहि जाइ आओर सिचाइमे ओकरा ढङ्ग से चारो तरफ समान रूपसँ पानि जमल रहि जाइ खेतीके फसल तैआर होबऽ के बीचमे ओकरा निकौनी निरायके भी जरूरत पड़ैत छै ओहि निकौनी निराय निकौनीके लेल जे फसलके छति नहि पहुँचबै खर पतवार ओहि खर पतवारके निकौनीके लेल खुरपी जइसन संसाधनके भी उपयोग होइत छै खुरपी से बीच बीचके जे बाँचल जमीन होइत छै ओहिमे फसल उगि जाय अऽ फसलके शत्रु जेकरा खर पतवार कहल जाइत छै ओ उगि जाइत छै ओकरा निकालि कऽ हटाबऽ के लेल खुरपीके जरूरत पड़ैत छै फसल जखन तैआर भऽ जाइया तऽ ओकरा सञ्चय करऽ के लेल हाँसुके सेहो जरूरत पड़ैत छै हाँसु से ओकरा फसलके सञ्चित कऽ कऽ लऽ लेल जाइत छै फेर ओहि धानके छिलका छोड़ाबऽ के लेल जेकरा हम कुटाइके रूपमे मानैत छी टरेक्टर से भी अब व्यवस्था भऽ चुकलैया जे दुआरे दुआरे जाकऽ मालिकके एहिठुमन लोग हुनकर तैआर फसलके चावल भी छोड़ा दय छथि ओहिके बाद एक उपकरणके सेहो जे जरूरत पड़ैत छै कि कीट पतङ्ग ओकरा बरबाद नहि करै ओहिके लेल ओ छिड़काओ जे दबाइ छिड़काओके रूपमे उपयोग कयल जाइत छै ओहो कित्रिम रूपसे तैआर फसलके रूपमे हम ओकरा जानी कि जे हमर कतेक जादा से जादा उत्पाद बढ़ि जाय